हैलो आं हां आहो आं केह्ड़ी गड्डी ऐ तुं'दी अच्छा ते आई जायो तुस उनें दौ त्रै दिन लग्गी जाने ना ना यरो ऐनी होंदा ई इन्ने तोलै निं होंदी ऐ दिक्खने पौंदी ऐ गड्डी तो ते दिक्खी लैओ तुस ते भेजो छड्डी जायो तुस गड्डी ते दिक्खी लैगे अस किन्ना कम्म ऐ ओह्दा करने आह्ला नेईं नेईं इन्ने बंदे निं रक्खे दे दौ बंदे रक्खे दे असें आं एह् खरा तुस आई जायो दो दिन बाद च आई जायो ठीक ऐ खरा खरा